क्रिकेट हमर बहुते प्यारा खेल अछि क्रिकेट खेललाके बाद बहुत बढ़िआँ लागैत अछि क्रिकेट हमर जिन्दगी अछि जिन्दगीसँ पैघ अछि क्रिकेट आखिर हम अपन गाँवके लेल एखन क्रिकेट खेल रहल छी आबयवला समयमे हम जिलाके लेल खेलय चाहब आओर ओहिसँ आगेवला समयमे हम स्टेटके लेल खेलय चाहब आओर हमर कामना अछि जे आबयवला समयमे हम अपन देशके लिए खेल सकी जेनाकि एखन भारतके तमाम क्रिकेटर खेल रहल छथि ओकरो सभकेँ एगो समय छलै जकर ओकर इच्छा छलै जे हम एहि लेवलपर खेल सकैत छी तेनाहिते हमरहु इच्छा अछि जे आबयवला समयमे हम ओहि लेवल तक जाउ ओहि लेवलपर खेलू ओहि लेवलपर क्रिकेट खेल सकैत छी सएह क्रिकेट खेललाके बाद हमरा एतेक मन लागऽ लागल यए जे हमरा क्रिकेट एतेक पसन्द अछि जे हम बयान नहि कऽ सकैत छी क्रिकेट खेललाके बाद हमरा बड़ नीक लागैत अछि क्रिकेट भेलाके बाद हमरा रातिकेँ बहुत अच्छा नीन्दो लागैत अछि जे क्रिकेट हम आइ दिनमे खेलेलहुँ आ छक्का मारलहुँ चौका मारलहुँ दोस्तसभके साथ हम बात कऽ सकैत छी जे भाइ आइ क्रिकेट हमरा बड़ नीक लागल हम बड़ नीकसँ खेलेलहुँ अहाँके बॉलपर छक्का मारलहुँ अहाँकेँ बॉलपर चौका मारलहुँ या फलना चिलना एतेक बढ़िअँ हम आउट केलहुँ फलना केलहुँ कैच लेलहुँ आओर बहुते प्रकारके चीजसभ छै जे हमरा क्रिकेट खेललासँ बहुते नीक लगैत अछि आओर क्रिकेटमे तऽ हमरा क्रिकेट खेलेलाके बाद हमरा बड़ मजा आबैत अछि कियाकि क्रिकेट हमरा बहुते नीक क्रिकेटसँ हमरा बहुते लगाव अछि क्रिकेट खेलयमे हमरा बड़ नीक लागैत अछि मजा आबैत रहैत अछि क्रिकेट खेललाके बाद दोस्तोके साथ क्रिकेट खेललापर तऽ आओर बड्ड नीक लागैत छै जे दोस्तसभ खेलाइत रहैत छै तखन आओर बहुते बढ़िआँ लगैत छै क्रिकेट खेलेलापर